अॼु ताईं जो मुंहिंजो सभिनी खां वधीक पसंदीदा खेलु क्रिकेट रहियो आहे छाकाणि जो क्रिकेट खेॾण में इलाही मज़ो ईंदो आहे असां सभु साहेड़ियूं मिली करे इकठ्ठा खेॾंदियूं आहियूं ऐं मां बैटिंग बॉलिंग सभु सुठो कंदी आहियां इलाही दफ़ा मां क्रिकेट मैच में भाग बि वरितो आहे ऐं मां जिती बि आहियां स्कूल कॉलेज में जेका बि मैचीस थींदा आहिनि मां जाम दफ़ा जिती बि आहियां ऐं मां जाम सुठो बि खेॾंदी आहियां ऐं मूंखे क्रिकेट मां विराट कोहली जाम वणंदो आहे ऐं हुनजी क्रिकेट उहो जे हिसाबु सां मैच खेॾंदो आहे सभु कंदो आहे मूंखे उहो जाम वणंदो आहे ऐं क्रिकेट खेॾण में जाम मज़ो ईंदो आहे मां उहो ॾिसणु खेॾणु जाम इंजॉय कंदी आहियां